जय झूलेलाल सूर्य नमश्कार ऐं प्राणायाम सुठे में सुठा योगा आहिनि ऐं बाबा रामदेव पीर जा असां ॾिसंदा आहियूं ऐं सुठा लॻंदा आहिनि कोविड जे टाइम ते असांखे योगा ई बचाए रखियो हुओ सूर्यनमश्कार सूर्यनमश्कार में असांखे अखियुनि जी ऐं मथां पेट खां वठी सॼी बॉडीअ में लचीलापन रहंदो आहे कोई बि रोग न रहंदो आहे ऐं असांखे सॼो ॾींहुं फुर्ती रहंदी आहे वीह मिंट कढी सुबूह जो योगा करणु खपे